ہیلو سر آپ لیپ ٹاپ شو روم سے بات کر رہے ہیں جی سر مجھے لیپ ٹاپ چاہیے تھا اصل میں تو اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا کس ٹائپ کے لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہوں گے آپ بتا سکتے ہیں اوکے اوکے اوکے سر میرا بجٹ جو ہے وہ مطلب پچاس ہزار تک ہے ٹھیک ہے اور اور مجھے چاہیے مطلب مجھے کام ہے گیمنگ وغیرہ بھی ہو جائے میرا اس میں اور مجھے تھوڑا سا ہائی ہائی لیپ ٹاپ چاہیے اور ہائی تاکہ ہینگ وغیرہ بالکل نہ کرے میرا کام جو ہے کافی ہائی ہوتا ہے تو مجھے پھنسے نہ بالکل جی جی بولیں جی جی بولیں بتائیے کوئی بات نہیں اگر اچھا ہے تو جی جی

اوکے اوکے اوکے اوکے اس کی بیٹری وغیرہ کتنے دیر چلتی ہے سر اوکے اوکے ہاں ہاں ہاں

اس میں کلر کون کون سے ہوں گے سر آپ کے پاس

سر اس میں میں سوچ رہا تھا ایک اسکرین ٹچ اسکرین بھی آتی ہے لیپ ٹاپ وہ والا زیادہ اچھا رہے گا یا بغیر ٹچ والا اوکے اوکے سر ٹھیک ہے سر آپ میں آپ کے ہاں جی میں آپ کی دکان پہ سر آتا ہوں جی میں سر آپ کی دکان پہ آتا ہوں جی جی اوکے سر ٹھیک ہے تھینک یو